जोङो बे जुनारफोरखौ फिसियो जों अमा दावमा सिनानै जोङो बेखौनो बाजाराव फानो रां एसे एनै मोननायफोरखौ बेजोंनो जोङो न'खर खुङो आरो न'खराव सोलि होयो बेजोंनो अमा दावमा बेजोंनो रां खामायो फाननानै बाजाराव लांनानै बेखौनो फेदेरबाय फोलावबाय फानहैबाय बेजोंनो रांफोरखौ एसे एनै मोननाय बाबो बेजोंनो जोङो न'खर सोलियो बेजोंनो मावो जोङो मा मा नांगौ बेफोरखौनो बेजोंनो खरसा बायदि बायदि बायनानै जायो लोङो जोंहा खरसा फोरखौ अमा दाव फियो बोरमा बेफोरखौनो एफा एफा रां मोनो रां खामायो बेजोंनो एफा एनै मोनो मोननानै एफा एफा फिसिबाय बेजोंनो न'खर सोलिहोबाय मा मा नांगौ बेखौनो गाननाय जोमनाय बायबाय जों गानबाय जोमबाय गस्ला जि गस्ला बिजोंनो जुनारफोरखौ फिसिनानै फाननाय रांजोंनो जि गस्ला बायदिसिना दख'ना बायनानै गाननो जोमो जि गस्ला फिसा फिसौफोरनोबो बेजोंनो होयो जोङो रां खामायनानै एफोरजोंनो होयो जोंहा गासिबो रां खामायनानै एफा एफा जुनारफोर फिनानै बेफोरजोंनो जोङो सहाय मोनो एफा एनै जोङो रांखौ खामायनानै एफा एफा मोनो एफा एनै फानबाय फिनानै फानहैबाय आरो फेदेरो फोलावो बेखौनो गानबाय जोमबाय बेजोंनो रां खामायनानै गरसे गरनै मोननाय जोंनो जा खामायदों बेजोंनो जोङो आरो बेफोरखौनो मोजाङै मोजां फोसिनानै जोङो बेजोंनो गाननो जोमो न'खरबो सोलियो बेजोंनो जों गासैखौबो जों रां खामायनानै जोङो बेफोरजोंनो एसे एसेब्लाबो मोनो जोंनि गाननाय जोमनाय बेजोंनो दाव अमा बोरमा जोंनो फाननानै बेफोरखौनो फियै फियै गानो जोमो बेजोंनो जोङो न'खराव बेखौनो सोलि होयो गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेफोरजोंनो मा मा नांगौ बेखौनो बायनाबो जाबाय ना बेदर फोरबाबो जाबाय मैगं थाइगं जायो बायनानै बे एसे रां मोननाय जोंनो अमा दावमा फिसिनायजोंनो खरसा बायदिसिना फानहैबानो बायबाय खरसा लाबोबाय जाबाय थाव संख्रि बानलुबो बेजोंनो बायबाय जाबाय जाबाय लोंबाय जोङो बेजोंनो एफा एफा जाबाय थायो बायनानै बाबो जाबाय आरो लोंबाय बेफोरजोंनो सोलिनानै दङ दा गैया जोंहा जेबो अमा दावमा फियाबा अमा दावमा फिनानै बेजोंनो फाननानै जोङो बायनानै जाबाय मा मा नांगौ बेखौ बेजोंनो खरसा बायदिसिना बायबाय जि गस्लाबाबो बायनानै गानो जोमो बेजोंनो जोङो एसे मोनो बेजोंनो जोंबो बे बायो आरो गानो जोमो अमा दावमा दाव गासिखौबो जोंहा फिनानै आरो नो